हैलो चाची नमस्ते ठीक ऐ तुस सनाओ इंया गै ओह् मम्मा बोला दे हे भला कल्ल सिद्ध गोरिया जाना ऐ

एह् दस्स बजे आं आं ठीक ऐ

ओह् बंद न केह् आं ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् करी लैगे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ